مجھے اپنے کھانے میں بریانی بہت پسند ہے میں اپنے ہاتھ سے خود بناتی ہوں اور مجھے شامی کباب بھی بہت اچھے لگتے ہیں اور مجھے اسے کھا کر بہت خوشی ملتی ہے اور میں اسے نئے نئے طریقے سے بنانے کی کوشش کرتی ہوں اور بناتی ہوں